दसमाके बाद तीनगो ऑप्शन रहै छै हमरा आओरके बायोलॉजी आर्ट्स आओर साइन्स आओर बायोलॉजी आओर आओर हिस्ट्री जे ओ होइ छै रखै छै ओ सबचीज रखै छै आर्ट्सके बाद ओकरबाद साइन्स रखैसे ई फायदा छै जे आगू चलिके अहाँ जेनाकि नर्सिन्गमे जा सकै छी या कोनो बढ़िआँ पदपर जे होइ छै ओहिसबमे अहाँ जा सकै छिए साइन्स रखैसे साइन्स रखैसे ई होइ छै कि अहाँ सभकेँ जे छै कनिटा जादा पढ़ै ले पड़त तऽ अन्दरमे जएबै तऽ एग्जाम दै ले तऽ ओहिमे कनिटा हार्ड सब्जेक्ट रहै छै साइन्समे ऑबजेक्टिवो ओकर हार्डे रहै छै आओर सबजेक्टिवो हार्डे रहै छै टाइटो खूब जादा रहै छै टाइट तऽ ओना सबचीजमे टाइट रहै छै तीनो विषयमे ओतने टाइट रहै छै तऽ अहाँसभ साइन्सके देबै तऽ साइन्समे इएह होइ छै कि आगू चलिके बढ़िआँ अथी होइ छै कि नहि एस्टूडेन्ट साइन्ससे करलकै तऽ एस्टूडेन्ट बढ़िआँ पढ़ैमे होतै या आर्ट्ससे अहाँसभ आर्ट्सोसे करि सकै छी आर्ट्सोमे मतलब कि ई नहि होइ छै आर्ट्स करलिए तऽ आर्ट्सके कोइ वैल्यू नहि छै आर्टसोके बहुत वैल्यू होइ छै ई होइ छै कि आर्ट्स करि लै छिए अहाँ तऽ आर्ट्स मतलब कि बगल अगलके लोक सुनै छै आर्ट्स करलकै तऽ कहै छै नहि बच्चा तऽ कमजोर होतै पढ़ैमे बच्चा कि पढ़ले होतै नहि पढ़ले होतै अहाँसभ साइन्स रखै छिए तऽ कहै छै नहि बढ़िआँ पढ़ले होतै बच्चासभ अगल बगलके जे गार्जिअन सोचै छै वएहसब होइ छै जे सोचै छै वएह होइ छै आओर जेनाकि अहाँ आर्ट्स रखलिए तऽ अहाँ आगू चलिके जेनरल कम्पीटिशनमे जा सकै छिए जे ई बनि सकै छिए आओर अहाँसभ ई दरोगाके या आर्मीके कोइ भी वैकेन्सी होइ छै तऽ अहाँसभ ओहिसबमे भरि सकै छिए ओहिसबमे कोइ दिक्कत नहि हेतै अहाँसभकेँ आओर आर्ट्स आर्ट्स रखैके इहो फायदा होइ छै आर्ट्समे जे छै बहुत जादा लिखैओ ले पड़ै छै तऽ कहै छै लोकसभ कि आर्ट्स मतलब कि साइन्ससे हौला होइ छै तऽ नहि ई बात गलत छै साइन्सोमे ई आर्ट्सोमे बहुत जादा बोलै ले पड़ै छै आओर इएहसब होइ छै तऽ आर्ट्समे तऽ बोलै ले पड़बे करै छै ई लिखै ले तऽ पड़बे करै छै बहुत जादा आओर बल्कि ओहिमे कहै छै एस्टूडेन्टके पढ़ै ले मतलब कि कम पढ़ै छै ओहोमे बहुत जादा पढ़ै ले पड़ै छै एस्टूडेन्टके ई नहि होइ छै कि आर्ट्स रखलिए तऽ आर्ट्समे हमरा कम पढ़ै ले पड़तै आओर हम निकलि जएबै एहन कोइ बात नहि छै साइन्सोमे जतना पढ़ै ले पड़ै छै ओतना आर्ट्सोमे पढ़ै ले पड़ै छै तऽ इएहसब बात छै कि एस्टूडेन्टके अहाँ या साइन्स राखी कि आर्ट्स राखी एकदम बराबरे पढ़ै ले पड़ै छै तऽ घरके लोक ईसब बोलै छै कि नहि साइन्स रखलकै तऽ ई बच्चा बढ़िआँ होतै नहि आर्ट्स राखलकै तऽ ई बच्चा खराब होतै कमजोर होतै पढ़ैमे आर्ट्स राखलकै तेँ फर्स्ट डिविजन कै गेलै आओर साइन्स राखलकै तेँ फर्स्ट डिविजन कै गेलै होइ छै कि एकटा साइंस रखै छै तऽ ओ फर्स्ट डिविजन भै जाइ छै तऽ कहै छै नहि एस्टूडेन्ट बढ़िआँ छै पढ़ैमे हेबे आर्ट्स रखै छै सेकण्ड डिविजन भै गेलै तऽ कहै छै नै एस्टूडेन्ट बढ़िआँ नहि छै पढ़ैमे एना ओना जे होइ छै जे गार्जिअनसभ बोलै छै वएहसब होइ छै